नमस्ते

जी हाँ हाँ जी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं होटर हैं यहाँ पर तो हाँ ए सी वाले भी कमरे हैं बिना ए सी का भी कमरा है

वही ए सी वाले का एक हज़ार है और अरे दो हाँ ए सी वाले का दो हज़ार है और बिना ए सी वाले का एक हज़ार है

हाँ सब कुछ मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे बेड हैं उसमें लगा हुआ है

हाँ हाँ लेट्रिन बाथरूम भी है उसमें रूम में आपके मिलेगा बहुत ही अच्छा अच्छा है जी जी बिना ए सी या ए सी का ए सी वाला वही दो हज़ार है तो पन्द्रह सौ कर सकते हैं

जी वही ए सी वाला है तो फ़िर दो हज़ार है तो हम पंद्रह सौ कर सकते हैं इससे ज़्यादा और कम नहीं कर सकते हैं हाँ पानी वानी की भी व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है

जी जी बहुत ही अच्छा यहाँ पर होटल है जी होटल का नाम वही गीता है जी जी आइए आप कभी भी आइए हम आपका वेट कर रहे हैं

जी नमस्ते